हैलो गुड आफ्टरनून डाक्टर मैडम जी मैडम जी मै एकता बोला नि आं थुआढ़ी पेशेंट हां जी इ'यां ते ठीक ऐ लेकिन मिगी ना फीवर होई जन्दा बार बार मतलब हां ते हां हां खांसी बी होई जंदी ऐ हां जी टैबलेट खा नी आं पर ओह्दे ने फर्क नि पोआ दा ऐ ते ओह्दी बजह कन्नै गै मै तुं'दे कोलू महा पुच्छी लैन्ने आं कि केह्डियां दोआइयां खानियां चांहिदिया किस कारण होआ दा बार बार एह् अच्छा ते मैम मतलब केह्ड़े केह्ड़े दिन तुस होस्पिटल मतलब तुस आन्ने होन्ने अच्छा अच्छा हां जी नेईं नेईं ओह् ते खन्नी ऐ ते पर पता नि कैह्ली बार बार होई जंदा फीवर समझ नि आंदी ऐ पर हां अच्छा अच्छा ठीक ऐ होर हां नेईं इ'यां ओह् ते परहेज ते रक्खने आं अस ते पर मै तुं'दे कन्नै इक बारी मिलियै मिल लैगी होस्पिटल तुं'दे कन्नै ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक